صحت کی دیکھ بھال کے لیے سماجی مدد بہت ضروری ہے اور وقعت کے لحاظ اور لکھنؤ ضلع کے اعتبار سے رسیدہ عمر بھی ایک طریقے سے اہم چیلنج ہے اور ریٹائرمنٹ بھی لیکن سب سے زیادہ بھوک مری اور غریبی اور بےروزگاری یہ تمام چیزیں انسان کو پریشان کر رہی ہے جس کی وجہ سے انسان بھوک مری کا بھی شکار ہو رہا ہے ساتھ دو وقت کی روزی روٹی کا بھی بہت مشکل سے میسر ہونا ان کے لیے دس جگہ ہاتھ پھیلانا یہ تمام چیزیں ان کے سامنے ایک اہم چیلنج ہے جو ایک شرمندگی سے کم نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر آن مدد فرمائے اور بہتر زندگی اور بہتر صحت عطا فرمائے